स्टोव हम खरीदलिऐ तऽ स्टोव खराप हमरा खरदा गेलै जिसके कारण हम पम्प मारै छिऐ तऽ तेल कभी कम गिरै छै कभी जादा गिरै छै कभी बन्द हो जाइ छै कभी जामे हो जाइ छै एहि चलते स्टोव हम ठगा गेलिऐ एहि चलते हम स्टोव के हम अच्छा न मानै छी जिसके कारण हमरा लिए स्टोव अच्छा ठीक न हइ एहि चलते हम स्टोव के अच्छा नऽ मानै छी